हम अहाँके गाड़ी दिया कहने रही तऽ अहाँ कोन तरीका हइ जे अभी तक अहाँ नहि अयली हमरा मन्दिर अर जाइके छलऽ अहाँके आबयके नहि रहए तऽ हमरा कहि दैतहुँ रहऽ समयसँ अइतौं रहऽ आरो आओर जल्दी आउ अहाँ गाड़ी लऽके आओर नहि तऽ अहाँके हम शिकायत मालिकके कहि देब जे अभी तक नहि अहाँके जहाँ से तहाँ से गाड़ी लऽके जल्दी आउ हमरा अहाँ लेट हो रहल हइ हमरा जल्दी आउ हमरा लेट हो रहल हइ जे जेबै ईसब बात अहाँके नीक नहि ने लगै हइ जे अहाँ नहि अयलियै नहि आबयके रहऽ तऽ हमरा बोलि दैतियै रहऽ जे हम नहि आयब हम अपना दोसरा ऑटो व्यवस्था कर लैतियै रहऽ आंइ आओर पैसाके कोइ अथी रहय कमी रहय जे नहि अयली जे होयत रहऽ से तऽ हम देबे करती रहऽ नहि होत तऽ हम अहाँके अथी करती रहऽ नहि हम अथी कहब आओर एते इमरजेंसीमे हम गाड़ी अभी कहाँसँ आनब हमरा लेट हो रहलै हम जायब हम दोसरा मन्दिर अर जायब लेट हो रहल हइ कोनो हालमे हमरा अभी गाड़ी चाही आओर नहि तऽ हम मालिकके अहाँ फोन कर देब जे अभी तक गाड़ी लऽके नहि अयलखिन हँ